आमच्या गांवांत जायतीं भाव भयणां खाटीर पडिल्लीं आसात थोड्या भाव भयणक पिराय जाल्या तीं अंयशीं ते नवद हे पिरायेची आसात तांचे लागीं चलपाक जायना तांचो परोमोस तांची घरचीं करतात तांकां जेवण पिवण दितात तांकां न्हाणयतात तांचो सगलो त्रास घरची काडटात तशेंच जायती भाव भयणी आसात जांकां स्ट्रोक मारून खाटीर आसात तांकां नेणटे पिरायेर स्ट्रोक मारिल्लो आतां तीं जाणटी जाल्यात आनी आपल्या जिवितांत त्रास काडटात जांचे लागीं घडटा तीं आपली वखदां प्रायवेट दोत्तोरागेर सावन हाडटात आनी कोण गोरीब तीं गोवर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान हाडटात तो तांकां सदांच आपल्या फमिलीचो तेको आसताच